आं खामानिनि अनगायै न'आवनो थानो लुबैयो आरो सम सम बेरायहैनो लुबैयो आलासि जाहैनो लुबैयो बा लोगोफोरजों ज' बिदिनो पिकनिक पार्टि माबाफोर जानो लुबैयो बिदिनो बा बहाबा थांनानै बेरायहैनो लुबैयो

सोरनावबा थांनो लुबैयो बेरायहैनो लुबैयो सिनायफेरै बा बबेबा बबेबाहाय थांनानै सिनायनो लुबैयो एबा नायनो लुबैयो बिदिनो बायदिसिना मोजां मोनो न'आवनो थानो मोजां मोनो आरो बेरायनोबो मोजां मोनो ओरैनोथ' खामानिखौथ' मावबाय थाखायो बिदि खामानिनि अनगायै एसे लोगोफोरजोंबो बेरायहैगोन बहाबा बहाबा थांगोन बिदिनो लोगोफोरजों पिकनिक जागोन बा माबा मोनसे पार्टि जागोन बा बिदिनो बहाबा बेरायहैगोन बिदिनो मोजां मोनो लोगोफोरजों रायज्लायनो मोजां गाज्रि खोथा सावरायलायनो आरो

लोगोफोरजों लोगो हमनो ओजों बोजों बेरायहैनो लुबैयो जायगा नायनो लुबैयो मोजां मोनो जायगा नायनो बेरायनो सोरनियावबो थांनानै जिरायनानै थाहैनो लोगोफोरजों मोजां गाज्रि सावरायनो मोजां मोनो